जोंनि जायगानिफ्राय दा सान्दियावहाय गेलेग्रा सुबुंफोर बहुद दङ आरो दा दा बायदियावहाय गेलेनाय खौहाय बहुद गोनांथि बा इम्परटेन्टखौनो सान्नानै लादो मानो होनबा बे मोनसे स्कब बायदि जाबाय आगोल आगोलनि जुगजों खमफियार खालामोबा दानि जुगावहाय गेलेग्रा सुबुं बहुद गोबाङानो ओंखारबाय आरो उम दा गेलेनायजों नोङो गोबां स्कबबो मोनलाङो आरो बेफोरजोंनो जेनेबा नोंना गेलेनायनि सारटिफिकिद माबा माबि थायोबा नोङो जबनि थाखाय खायफा खायफा जबनि थाखायहाय इजि जायो जेनोबा पर इक्जामपोल नों आरमिफोरावबो मोनो पुलिस बेफोरावहाय आरो दा जोंनि बर'नि मा जेनेबा जोंनि बिटिआर रिजननिफ्रायनो गोबां बिदि गेलेग्रा दं फुदबलावहायबो गोबां दङ जेनोबा दुरगा बर' हलिसरन बर' बिसोरबो फुलबल फुदबलजोंनो बहुद सिनाय जादों आरो बयजोंबो मोजां मोनजायो आरो आरो दंबावो आरो बक्सिंआवबो जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय गोबां ओंखारबाय जेनेबा जुमुना बर'मोन आंखुस्मिथा बर' बिसोरबो बक्सिं गेलेयो आरो बिदिनो जोंनि स्टेट लेबेलावबो दङ अलमफिक लेबेलावहाय गेलेहैनो हानाय आह फर इक्जामपोल लाबलिना आरो मानिपुरनिफ्राय दङ मेरिकम दा बेफोरखौ बिसोरखौहाय नुनानै जोंनि उन्दै फरायफुनाय फरायफुनाय सिटुदेन्टफोराबो नुनानैहाय स्पर्दखौहाय इन्फरटेन्स बा गोसो गुदुं जायो बिसोरखौ नुनानै इन्सपाइयार जायो बिसोरबो बिदिनो गिदिर गिदिर बिदि अलम्फिकफोराव गेलेहैनायफोरखौ नुनानैहाय गोबां सिथुदेन्टफोराहाय इन्सफाइयार जायो बे बिसोरबायदिनो जोंबो गेलेनो लुबैयो बिदि बे मोनसे बिदि सिपर्दखौहाय दानाहाय जेनोबा इम्फरटेन्स होयो नालायथ' स्कुल लेबेलनिफ्रायनो मोनसे साबजेक्ट बा फिटि ख्लास बा फिजिकेल इदुकेसनखौहाय मोनसे ख्लास दोनो बेखौहाय बे मोनसे इम्परटेन्ट बेबो दानाहाय नोंनि सारटिपिकेटआवहाय बिनि मार्गाबो फैयो आरो नोङो हायार इदुकेसन बा नोङो मेजर हिसाबैबो नोङो फेजिकेल इदुकेसनखौहाय दानि दानो हायो लानानै फरायनो हायो फिजिकेल इदुकेसनखौहाय लानानै नोङो जेनबा फरायोबा नोङो सिकुलफोरावहाय पिटि टिसार बेफोरबो जानो हायो बा नोङो स्पर्द लाइनावहाय जेनोबा नोङो थांनो हायोबा कसिं कस बिदिफोरबो जानो हायो बिनिनो गोबां अपरसुनिटि दङ दाना सिपर्दस्आवहाय आरो बिदिनो नों हेल्दनि फिदनेसनि थाखाइबो मोजां नों स्पर्द गेलेनो हायोबा आरो बिदिनो आरो दानि जुावहाय मानसि बांनायजों बयबो साख्रि मोनाथ' बेफोरावबो स्पर्द लाइन बेफोरखौबो खालामोबा मोजां स्पर्दस् लाइनफोराव थाङोबा आरो नोङो गोबां गोबां बेहायबो खेटागरि दङ नोङो नोंनि गोसो नों बबे लाइनावहायबा नोङो मा गेलेनानै मोजां मोनो बेफोरखौ गाबागाव सुच खालामनानै लानो हायोबा मोजां आरो नोङो बेखौहाय नोंनि जेनबा बेहाय गेलेनो हायोबाथ' मोजां नों स्टेट लेबेल बिदिनो नेसनेल लेबेल बिदि गेलेहैनो हायोबा आरो बिदिनो गोबांफोर दङ जेनोबा गेलेनायजोंनो नोङो ओह जायगा जायगा बा दाब दाब बेरायनो हायो